میرے علاقے میں نقل و حمل یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو سہولیات دستیاب ہیں ان میں اہم ہیں بس ٹرین ای رکشا چھوٹی گاڑیاں اور ٹیکسی یہ ساری سواریاں سیاح کے لیے اور علی گڑھ کے عام لوگوں کے لیے عام باشندوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں یہ سواریاں سستی بھی ہیں اور یہ قابل اعتماد بھی ہیں چوں کہ زیادہ تر سواریاں یہاں کے لوکل ہی چلاتے ہیں تو اس سے اعتماد اور بھی اور بھی بڑھ جاتا ہے